मां चैंबुर में रहंदी आहियां हिन करे हिते आजू बाजू में त कोई खूह खुटण लाइ कोई जॻाह आहे न हिते पासे में कोई बि असांजे पासे में कोई बि खूह न आहे ऐं गांवनि में थी सघंदो आहे उते खूहा आहिनि लेकिन हुते पहिरीं ज़माने में जीअं बाल्टिनि सां इहे माइयूं जो पाणी कढंदी हुइयूं पर अॼुकल्ह पंप ऐं मोटर्स लॻी विया आहिनि हुते पंप ऐं मोटर्स सां माइयूं पाणी कढी थियूं सघनि